मछरीके मारैलए जाइ छै जाल लऽ कऽ कुरथि आओर लऽ कऽ मछरी मारिके जासर मछली रौह मछली गोल्डन डेरबा पोठिआ सब मछरी जालमे तिआरमे फँसै छै फँसिके फँसिके निकालै हइ निकालिके रखै हइ एहिना मारि मारिके सब जमा करि करिके रखै हइ तब अपन बढ़िआँसँ आनै हइ भागि जाइ हइ जाल दने घेरे छिए तब पकड़ै हइ मछरी तब आनिके मछरीके जासरके बनबै छिए बनाके चिक्कनसँ तरिके तरिके बनाके धिआपुताके दै छिए ओ खाइ हइ फ्राइ करिके तब बोललै मम्मी अच्छा लगै छै मछरी अपना मम्मी मछरी आइ मारिके आनलकै तिआरमे जालमे फँसाके खाइमे अच्छा लगै छै मम्मी से कहै छलै सब मछरी चिक्कन रहै छै मारा मारै ओही कादो पानिमे खेलधुपिके मारलहुँ मारिके आनलहुँ मछरी मछरी मारिके अनलहुँ खाली जा खाली डेढ़बे पोठिओ मछरी पकड़ै हइ एकाधगो कोनो मछरी पकड़ा जाइ हइ मारैमे सब मछरी चिक्कन लागै छै खाइमे अपनो खएलहुँ बालो बच्चाके खुएलहुँ मछरी मारिके अनलहुँ तऽ खेतीबाड़ीमे मतलब हत्ता पोखरिमे रहै छै मछरी अपन मारिके आनै हइ कादोमे तब ओकरा मारिके आनलक देलक धिआपुताके जाधरि नहि मारलहुँ सर्दी खाँसी हो जेतै ओहि कादोमे रहतै तऽ तिआरमे फँसा देलहुँ फँसाके आओर तकर बाद धऽ देलिए अपन फँसि गेल तऽ अपन भिनसरमे गेलहुँ निकालि लेलहुँ निकालिके चलि अएलहुँ